शिक्षण म्हणल्यार आमी पळयल्या पांच विशय आसता प्रायमरी जावं शाळा जावं आमी पळयलां की तें पाट्यपुस्तकांचें भुरगीं जें बॅग घेवन वता तांच्या पाठ्यपुस्तकांचें वजन तांचे परस चड आसता आनी तें देखून तांच्या फाटीच्या कण्याचेर पेज आयिल्लो आसा हाचे खातीर मातशें शिक्षण खात्यान लक्ष दिवचें तांकां तो परिणाम आयज कळून येवचो ना मुखार तें दिश्टी पडटलें